हय आमी आमच्या घरा खुबशीं वखदी झाडां लायता जशी की तुळस वट्टेलांव अडुळसो गंजन कडुलिंबू आतां हेंचे उपयोग कितें जाल्यार तुळस तुळस ही आमी सकाळीं खाली पोटार खाल्ली चावन जाल्यार खुबश्या रोगां कडल्यान आमकां पयस दवरता दुसरी गजाल म्हटल्यार अडुळसो अडुळसो आमी कड्यान वापरत कड्यान कित्याक की कोडो केन्ना घेता आमी थंडी जाल्या उपरांत अडूळश्यान जर कड्यान वापरलो अडुळसो जाल्यार थंडी खूब बेगीन सारकी जाता दुसरां म्हटल्यार गंजन गंजन आमी चावेन वापरतो ह्यां कफ पित्त हेचेर खूब बरो उपाय म्हटल्यार गंजन तिसरी गरज कडुलिंबाचां झाड कडुलिंबाचां झाड वातावरण शुद्द करता खूब बरी आनी पॉझिटिव अशी तुमकां वातावरण आनी वायब मेळटली कडूलिंबूचें झाड लावन हेचो आतां फायदो म्हटल्यार तुमकां सायड इफॅक्ट कांयच ना जो तुमी दुसरे गुळयो घेवन तुमकां सायड इफॅक्ट जाता तसो ह्या गजलींचो सायड इफॅक्ट जावचो ना तुमकां हे वस्तू हाडपा खातीर खंय पयस वचपाची गरज ना ट्रॅवल करपाची गरज ना घरा रावान तुमकां सगळे वस्तू मेळटले सायड इफॅक्ट नाच आनी असां ना की बाबा कोणी तरी सांगलां तुमकां आनी तो तुमी घेतल्यात आनी त्रासान पडल्यात जशें की गुळयो घेतो आमी एकट्याच्या आयकान ही वखदां घेवन तुमकां फायदोच जातलो त्रास चड कांय जावपाक ना सगळो ह्या आयुर्वेदान सुद्दां सांगलेलो आहा ह्या झाडांचो खूब फायदो आसा लायात आनी असली स्पेशली झाडां आहत ती चडशी इंडियेनच मेळटत फॉरॅन कंट्रीझांनी मेळचीं ना सो आमकां जे गजाली मेळटत हे लागींच्या लागीं आयते तेंचो आमी फायदो कसो करप आनी ते चड लावन आनी चड प्रचार करून तेंची लागवण करप चड प्र प्रमाणें तेंची प्रसार करप ह्यां सगळां आमच्या हातीन आसा सो खुबश्या लोकांनी हेंची यूझ करपाचो वापर करपाचो आनी भायली वखदां घेवपाचो बंद करपाचो हेतून तुमकां फायनॅनशली म्हटल्यार पयशे सुद्दां तुमचे सेव जातले वेश्ट करपाक मेळचे ना